रंजानाया जों बयबो रंजायो गावबा गाव रंजानायनि खारन थायो आंनि थाखाय रंजानायानो जाहैबाय जे मानि जों सबस'मायथ' रंजाखायानो जेनोबा सम सम सम समसो रंजानाय जायो जेनोबा ओरैनो सामफ्रामबोनि सानाव जोङो जेनोबा खामानि मावनाय बा खामानियाबो आलदा आलदा रोखौमै जेनोबा न'निनो खामानि हग बा अफिसनि बा बायह्रानि बा जिखुनु खामानि आरो खामानिनि थाखाय जों सबस'माय बेस्थ' थायो आरो खामानिनि बेस्थ'आव जोंहा थेनसन जायो थेनसननि थाखाय जोंहा बिदिनो सानहाबनय रागाजोंनाय बिदि बायदि जायो आरो ओमफाय बेबायदि जों जेब्ला जोंना मुदा अप जायो होनबा जोंना देहाफ्राबो खथि खालामो ओरै बाराद्राय साननाय माबा बाबो बिपि बारा जानो हागौ बा जानाय जानायफ्राबो गोसो गोसो जाया ओमफ्राय उदैफ्राबो बिदिनो जानाय थिग जाला नालाय उदैफ्राबो एसे खथि जायो खथि जायो आरो उदैफ्राबो ओंखायनो जों बाराद्राय थेनसन जायोबा माबायोबा गान खन गान खोनासंनो मोजां मोनोबा मोसानाय नि प्रग्राम नायनो नायनाय जायो आंबो बिदिनो मालायनि बायदिनो जेनोबा गान खननाय नायनो मोजां मोनो मोसानाय नायनो मोजां मोनो मानि माइन्दखौ फ्रि खालामनो थाखाय आरो जोंथ' सबस'माय थेनसनाव थाबाय थानो हाया रंजानायबो नांगौ आरो जोंनि लाइफ आव मानि इकुइलि मेनथेन खालामनांगौ आरो